उन्न साढ़े इत्थै पिच्छे इयां एक टूरिस्ट आए दे असेई जेहड़ा बारे दे जेहड़े टूरिस्ट आए दे मतलब असेंई सनेआ की साढ़े बारे पुच्छेआ ते उनेई असे पुछेआ निं कि तुसे एह् जगहा कनेई लग्गी उन्नै आखेआ की असेई बड़ी सोह्नी जगहा लग्गी इन्नी शैल इत्थै पाड़ियां न इन्ने शैल इत्थै बुह्टे न इन्नी शैल इत्थै जगहा दिक्खने गी इन्नै शैल इत्थै व्यू ऐ उन ना अस अस ना उंदी उंदे आस्तै टूरिस्ट इसै प्लेसा बारै पुछेआ ते असे उंदी ते असे उनेई पुछेआ ते ते औह्दे बिच्च उनै असेई अपनी पुरी टूरिस्ट जेह्कियां साढ़ियां प्लेसा हियां ओह्दै बारै असे सनेआ ओह्दे बारै असेई पुछेआ ते असे उनेई पुरा कैश सनाया ते इत्थे और बी इत्थै बड़ियां टूरिस्ट प्लेसा न जुत्थै तुस घुमने गी जाई सकनेआ और बी इत्थै बड़े असे बड़ियां सारियां जगहा न अस जित्थै असे जाई सकनेआ ते और बी इत्थै बड़ियां टूरिस्ट प्लेसा न उन्ने आखेआ जोह्दे बारै असे सनाया इत्थे जेह्ड़ा के हा की पैह्ले इन्नी डेवलपमेंट नेईं ऐ ही हुन इत्थे के ओई गेआ हुन इत्थै बड़ी डिप्लोमैट ओई दी ते हुन इत्थे बड़ी ज्यादा असेई दिक्खने गी लब्बा करदे बंदे की इत्थै बाह्रा दे टूरिस्ट जेह्के ओह् बड़े ज्यादा आंदे ते कन्नै के होंदा कि असें रेवेन्यू बड़ा जनरेट होआ दा बड़ा ज्यादा असेई फायदा बी होआ करदा ते ओह्दी वजहा कन्नै केह् होआ दा कि असेई बड़ा ज्यादा इत्थै असें लुप्त बी थौहंदा ते रोज शामी बेल्लै बंदे आए दे होंदे इत्थै बुंदे इत्थै अपना जगहा दा आनंद लैंदे ओ मजे कन्नै बुंदे ते ओह्दा असे एक बड़ा ज्यादा एक साढ़े आस्तै ते एडवांटेज मला अपनी टूरिस्ट प्लेसा बारै असेई सनाया कुत्थै टूरिस्ट जगहा ऐ एहदे बारै असे उनेई सनाया और असेई अपने टूरिस्ट जगहा दे बारै च उनेई उने सनाया ओह्दे बेच्च के के औंदा के के नेई औंदा औह्दे बारै च असेई उन्नै सारा सनाया ते ओ साढ़े आस्तै बड़ा गे फायदेमंद रेआ ते और बी जेह्का साढ़े आस्तै जेह्की ऐ टूरिस्ट प्लेसा न ऐ बड़ी सोनिया न ते इत्थै असेई विजिट करना चाहिदा इत्थै औना चाहिदा एहदे कन्नै केह् होंदा की साढ़ा जेह्डा मतलब ओह्दे कन्नै क्युकी साढ़े लोक न नमे नमे लोके ने साढ़ी इंटरेक्शन होंदी जेह्ड़े नमे नमे लोक इत्थै औंदे ओह्दी वजहा कन्नै केह् होंदा असे एह्दे च बड़ा असेई फायदा बी थोह्ंदा ते उंदे चा असेई रेवन्यू बी जनरेट होंदा ते साढ़ी इकनामिक ग्रोथ बी होंदी ते उन्नै असे अपनी जगहा दे बारै च सनाया आयो उत्थै चक्कर लायो उत्थै एक मंदर ऐ ओह् बड़ा धार्मिक मंदर ऐ उथै तुस जागे ते तुस बड़ा ज्यादा उत्थै के औना अस तुसे अपना फायदा थोह्ना थुआड़ी मनता पुरी औनिया ते उन्नै असेई अपनी जगहा बारै सनाया असे उनै उन्नै असेई अपनी जगहा बारै सनाया ते असे उनेई अपनी जगहा बारै सनाया ते इयां इयां गे ते उंदे कन्नै गे साढ़ी बड़ी सारी इंटरेक्शन होई बस फिर उनै असेई असेई उनै बड़ा गाइड कित्ता ते ओहदे कन्ने केह् होंदा की गल्ल बात करिये गे पता चलदा असे बड़ी सारियां गप्पां लाइयां बड़ी सारियां गल्लां कीतियां ते असे कम से कम कोई घन्टा डेढ़ उंदे कन्नै गल्ला कीतियां ते उनेई बी साढ़े कन्नै उन्ने बी साढ़े कन्नै बड़ा प्यार कन्नै गल्ला कीतियां बड़े प्यार कन्नै ओह् साढ़े कन्नै रे ते बोले ते इये केश हा उंदे कन्नै साढ़ी इंटरेक्शन होई